दानि गोदान मुगानि मोनसे जौगानाय दारिमिना जाहैबाय दावबायारि दारिमिन अरथाथ टुरिजिम दारिमिन दा बे दावबायारि दारिजोमा दानि ओ दानि जौगाफुनाय बुहुमनि बा सोलायनाय बुहुमनि रांखान्थियारि जौनायाव जौगानायाव बा ओनसोलनि जौगानायाव गाहाय बिफाव लायो दा बेखायनो जोङो दावबायारिफोरखौ फैनो थाखाय बा दावबायारिफोरनि फैनायाव गोसो बांहोनो थाखाय जों गोबां रोखोमनि जोङो बिसिनि थाखाय जों फुंखाफोर बा जोङो माखासे सुबिदा बा खाबुखौ जोङो खालामना होनो हानांगोन दा बे खाबुफ्रा जोंनि बे ओनसोलाव दंना गैया जेरै बिसोरनि थांलाय फैलायनि लामाफ्रा मोजां जानांगोन हान्था मेलानि मोजां राहा थानांगोन गारि मथरनि राहा थानांगोन बिसोरो फैनानै बे ओनसोलाव बे ओनसोलनि जि जोंनि जे कालसारेल खायसे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बेफोरखौ नुनायनि खाबु थानांगोन बे ओनसोलनि सुबुंनि जानाय लोंनाय बे ओनसोलनि सुबुंनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों दिन्थिनो हानांगोन लोगोसेयैनो बिथांमोननि थानायनि थाखाय जों मोजजां थाग्रा खुलि आरो जानायनि खाबुफोरखौ जों खालामनो हानांगोन अब्लासो जोङो बे ओनसोलाव दावबायफोरनि दावबायारिफोरनि जि फैनाय बे फैनाय अनजिमाखौनो जोङो बांहोनो हानांगोन दा जोंनि बे ओनसोलाव गोबां बेबायदि दावबायारि फुंखा दंब्लाबो खिन्थु जोङो बे दावबायारि फुंखाफोरखौ जोङो नांगौ रोखोमै जौगा होनो हायैयाव दासिमहालागै जोंनि बे ओनसोलाव जेसेबां दावबायारिफ्रा गुबुन ओनसोलनिफ्रायबा गुबुन हादोरनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलाव दावबाय फैनांगौमोन बेबायदिहाय जोङो दावबाय फैनायखौ नुनो मोनाखै दा बेफोरनि गोबां जाहोन दङ दा जेरैहाय थोजासे जोंनाव बे ओनसोलाव थोजासे ओ बेबायदि थाग्रा खुलि बा हटेलआरिया मोजां जोंनाव हान्था मेलानि राहा गैया मोजां थांलाय फैलाय गारि मथरनि सुबिदा गैया दा बेफोरो ओ खायसे आंखालफोरखौ जों जुदि सुफुंनो हायोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव जों जुदि मोजां थांलाय फैलायनि राहा खालामनो हायोब्ला गारि मथरनि सुबिदा खालामना होनो हायोब्ला आरो हाजोयारि बा जोंनि दावबाय फुंखाफोरनि खाथि खाला थानाय गामियारि सुबुंफोरखौ जोङो सांग्रां खालामनानै बे ओनसोलाव जोङो गोदान गोदान थाग्रा खुलि बा गामियारि सुबुंनि मददआव जों बेफोर जायगाखौ फोसाबनानै दावबाय थिलियाव जों जुदि सोलायनो हायोब्ला बे ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो हागोन लोगोसेयैनो जोङो ओ सरखारनिफ्राय अनसुंथाय लानानै बा सरखारनि अनसुंथाय मोनोब्ला जोङो बे ओनसोलाव मोजां मोनसे दावबायारि फुंखा दानायाव जोङो जाफुंसारनो हागोन होननानै जोङो मिजिं थिनो हानो हायो आरो बेजों लोगोसेयैनो दावबायारि फुंखाखौ जों जौगा होनो हायोब्ला बा सोलाय होनो हायोब्ला बे ओनसोलनि रांखान्थियारि जौगानाय बा सुबुंफोरनि जौगानाय आरो जोङो जों लोगोसे जों बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरजों जोङो मोगा मोगि जानायजों लोगोसे बिथांमोननि कालसार हारिमु बिसोर मोननि जिउ खुंनाय गोबां बाथ्राखौ जोङो मिथियै खायसे बाथ्राखौ मिथिनायनि बे खाबुखौ जों मोननो हागोन